हैल्लो हां जी मैं आटो आह्ला बोल्ला दा हां जी भाई डिग्गिया होना लब्भेआ ते हैनी ऐ कोई महै डिग्गिया होना पता हैनी ऐ उ'आं दिक्खी औना आटो च दिक्खना शैल धरोइयै दो मिंट वेट करो हां मैं दिक्ख लैना हां शैल करियै दिक्खना ना ए इद्धर ते हैनी ऐ हैनी रेह्दा आटो च ते हैनी कोई गल्ल निं मैं ध्यान लाइयै दिक्खा ना इक मैंट रुकी जाओ ध्यान लाइयै दिक्खा ना लब्भा दा ते हैनी ऐ पर्स इत्थै कुतै मिगी ऐ सैला जेहा मैं दिक्खना मैं पुच्छना सोआरियां जेह्ड़ियां कोई दो चार उतरियां उ'ने पुच्छना भला एह् साढ़े म्हल्ले बी ऐ हियां दो सोआरियां उ'नें पुच्छ ना भला कुतै उ'ने निं ना लब्भेआ ऐ दिक्खना दिक्खना इक मैंट नेईं उत्थै थल्लै हैनी डि'ग्गे दा ऐ मि लग्गा दा लब्भी गै गेदा जेह्ड़ी सोआरियां हां निं दो बैठी दि'यां मेरे कन्नै हां दस्सी ओड़ो परमंडल कोई गल्ल निं ठीक ऐ